राजस्थान में ऐसे बहोत से वन्य जीव अभ्यारण हैं राष्ट्रीय मरू उद्यान है जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है इसकी दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण है इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ बहत्तर के अंतर्गत सन उन्नीस सौ अस्सी इक्यासी में की गई थी जहाँ बहुत से जीव जंतु हैं दुर्लभ प्रजातियाँ हैं लोगों को देखने के लिए मिलती हैं और वनस्पतियाँ भी बहुत हैं जो तरह तरह के इसमें जीव जंतु हैं टाइगर हैं ये हिरण की प्रजातियाँ हैं ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं